आं उन्दैनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि संनो संनायखौ रोंखायो आरो संनोबो मोजां मोनो आं न'आवबो सङो इस्कुलावबो सङो आङो संनो बिराद मोजां मोनो मा ओंख्रि संनो मोजां मोनो होनब्ला आङो लाफा मैद्रु बिनिफ्राय आलु कफि गाजर मटर जोबोद मोजां मोनो आङो संनो बिनिफ्राय अनलाजों दावजों बेखौबो खारदै ज्रोम होनानै जानो बिराद गोथाव मोनो आं अनला ओंख्रिखौ आं उन्दैनिफ्रायनो अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि संनो जोबोद मोजां मोनो गोथाव मोनो आं संनो आराम मोनो संनानै जानोबो मोजां मोनो आं अनला ओंख्रि अनलाजों दावजों सबाय ओंख्रि बिराद मोजां मोनो आं संनानै जानो आं न'आवबो सङो ओमफ्राय इस्कुलावबो खायद' संफैयो बिदिनो गथ'फोरनो दालि आलु माबा लाब्रा सङो आं दालि आलु कफि लागाय मोनदेर लाब्रा सङो आङो एखम्बा दाउदै रुनानै एवनानै होयो गथ'फोरनो एखम्बा बेदर लाबोबा फ्राम फ्राम फाजा एवनानै होयो गोजानो टमेथ' होनानै जाहोयो गथ'फोरनो आङो जोबोद मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रि संनो गासिबो रोंजोबो आं उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफा सिखाय खानाय खायनो रोङो आं उन्दैनिफ्रायनो रोंजोबो गासिबो हाजोबो आं संनाय खावनो जोबोद मोजां मोनो आं ओंखाम ओंख्रिखौ जेबो माबा रोङै गैया आं गासिबो संनो रोंजोबो संनो हाजोबो आं जोबोद मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रिखौ संनो ना बेदरबाबो एवनो संनो जोबोद मोजां मोनो आङो थावखौ गुदुं खालायनानै स्रेम स्रेम एवनांगौ नाफोरखौ एवोबाबो जोबोर मोजां मोनो आं नाफोरखौबो एवनो आं बिराद मोजां मोनो संनो खावनो बिदिनो ओमफ्राय आङो ना बेदरखौ एवनानै गथ'फोरनोबो इस्कुलाव रान्नानै होयो न'निफ्रायबो माबानानै होयो आङो न'आवबाबो संनानै खावनानै जानानैसो फैनानै इस्कुलाव माबायो आं गासिबो ना बेदर एवनो संनो जोबोद मोजां मोनो आङो आं संनो रोङै जेबबो गैया ना बेदरनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै गथ'फोरनो खुरनानै होयो खुरनानै होखांबा थोरसि लथा सुनानै गालाङो इस्कुलाव फैनानैबाबो आङो माबायो गासिबो न'आव संसे संनानै गारबोनानै एसे जानानै न'आव इस्कुलाव फैयो आङो गथ'फोरनो खायद' संनानै होयो गासिबो आं जोबोद मोजां मोनो गथ'फोरखौ जोंनि एल पि स्कुलनि गथ'फ्रा जोबोद मोजां गासिबो जेखौ संनानै होयो बेखौ जायो ना बेदर लाबोयो बायद'आ आं बेखौ संनानै होयो एखम्बा ना एखम्बा दावदै लाबोबा दावदैखौ रुनानै होयो आङो ना लाबोबा नाखौ टमेथ' होनानै एवनानै होयो आङो बेदर लाबोबाबो गोजा जालायनाय एवनानै होयो आङो गथ'फोरनो इस्कुलाव आं ओंखाम संफैयो जाहोखांबा थोरसि लथा सुनानै गालाङो दरजा मारिनानै गालांनानै न'आव थाङो आङो